अॼु जे ज़माने में पैसो हेॾो निहाइत ज़रूरी थी वियो आहे त महांगाईअ जे कज़बु पैसो हुनखां वधीक थो लॻे ऐं इहो असांखे पंहिंजे लाइ संभालण लाइ घणाई ज़रिया आहिनि पैसे खे पैसो कीअं असांजो ठाहिजे तीअं असां सोचणो तो पए पैसो जेकर आहे त संसारु हले थो पैसे खे बचाइण खां पोइ उहो तॾहिं बि असांखे पूरत नथो करे त हिनखे ॿियो असां तरीके सां कंहिं न कंहिं ज़रिए असां हिनखे शेयर मार्केट में या पंहिंजो कंहिं ॿिए कंहिं पिणि बेंकुनि में रखी करे असां उनखे पैसे खे पैसो कमाइण जो ज़रियो कढी था सघूं पैसो अॼु अहिड़ी शइ आहे जेको असांखे हर कम में असांजे कतबि अचणो ई आहे त पैसो असांखे वधाइण लाइ असां ॿिए काई ज़रिया ॻोल्हे करे असां पंहिंजो बेंकुनि में या हिन मां कढी करे पोस्ट में या पंहिंजो शेयर मार्केट में लॻायो थो वञे